मां वॾी उमिरि जो आहियां पंजाहु साल जे प्लस आहियां कुछु कुझु साल पहिरियों पुराणा मोबाइल दॿे वारा हलंदा हुआ हुननि में छा आए सिर्फ़ ॻाल्हाए सघंदा हुआसीं पाण में त भाई छा चवंदा आहिनि हालु अहिवालु वठंदा हुआसीं हाणे जे मोबाइल स्माटफोन वारा आहियां आहिनि त इन में छा आहे त हिन महिल ऐं गाना भॼन वॉट्सप फोटो इहे सभु अची वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजो उहो बि निकरी ईंदो आहे पंहिंजो डेटा वग़ैरह जेका बि आहे आधार काड वग़ैरह पहिरियों वारे मोबाइल में इहो सभु कुझ बि न हुओ हिन महिल स्माटफोन जी ॾाढी उहो आहे पहिरियों छा आहे नौकिया जो मोबाइल हूंदा हुआ दॿे वांग़ुरु त उहे छा चवंदा आहिनि सिर्फ़ ॻाल्हाइण लाइ सुठा होया पर हुन में पहिरियों पंजाहु रुपए ऐं सौ रुपए में सॼो महीनो निकिरी वेंदो हुओ मतिलबु पंहिंजो छा चवंदा आहिनि पहिरियों रिचार्ज कराईंदासीं हेतिरे जो हाणे हिन महिल जे टाइम ते स्माटफोननि में घटि में घटि पंज सौ रुपए चारि सौ असीं रुपए जे आस पास ॿिनि महीननि जो मतिलबु नेटवर्क नेट कराईंदा आहियूं मतिलबु रिचार्ज त मतिलबु इन में थोरो ख़र्चु वधीक आहे पर उहो मोबाइल ऐं हिन मोबाइल में ॾाढो फ़र्क़ु आहे पंहिंजो छा चवंदा आहिनि हाणे वारा स्माटफोन में सुविधाऊं सभु आहिनि पुराणे वारे में सिर्फ़ ॻाल्हाइण जी सुविधा हुई बाक़ी हिननि मोबाइल में स्माट जीअं कपंनी जा थिया पंहिंजो छा चवंदा आहिनि सैमसंग थियो या ऐं वीवो थियो ये ॿ टे कपंनी जेके नयूं आहिनि उन्हनि में मतिलबु सुविधा स्माटफोननि जी आहे सभु कुझु आहे ऐं पुराणे वारे फोननि में कुझ बि न हुओ पंहिंजो छा चवंदा आहिनि सिर्फ़ु ॻाल्हाइण जो हुओ बसि ऐं ॿियो पंहिंजो छा चवंदा आहिनि डेटा महीने में केतिरा पैसा ख़र्चु थींदा आहिनि बसि बंदि कयां